में सवेरै चार बजे उट्ठनी होन्नी न्हानी होन्नी पूजा पाठ करनी होन्नी बच्चे वास्तै रुट्टी बनानी होन्नी रुट्टी बनाइयै सवेरे उनेंगी टिफिन पैक करियै स्कूल भेजनी होन्नी मेरे बच्चें गी मटर पनीर बड़ा पसंद ऐ राजमांह् चावल बड़े पसंद ऐं उनेंगी गोभी बड़ी पसंद ऐ ते केईं बच्चे होंदे के कोई सब्जै नेईं खाना चाहंदे ते मेरे बच्चें गी राजमांह् चौल बड़े पसंद न राजमांह् चौल ते मिगी बनाना आंदे निं हे पर में बड़े मुश्कल बनाना सिक्खेआ उनेंगी मेरी मम्मी नै मिगी राजमांह् चौल बनाना सिक्खाये ते कि'यां बनाने कि'यां नेईं ते केह्ड़े मसाले पौंदे केह्ड़े केह्ड़े नेईं पौंदे फिर में करदे थोह्ड़ा थोह्ड़ा सारियां चीजां सिक्खियां ते करेले अं'ऊ बनाई लैन्नी राजमांह् चौल बनानी कढ़ी बनानी ते देहीं ओह् देहीं कि'यां लांदे देहीं दी कढ़ी कि'यां बनानी पकौड़े दी कियां बनानी सब्जी केह्ड़ी केह्ड़ी बनानी मिगी सारा सब्जी इं'या सिक्ख आस्तै आस्तै सिक्खी चज्ज आई उंदी कि'यां कि'यां बनानी ते कद्दूं निं हा मिगी बनाना औंदा कद्दू फिर मिगी मेरी सस्सू नै दस्सेआ कि'यां चीरना कि'यां छिल्लना कि'यां तड़कै गी पाना कि'यां बनाना खट्टा नुहाड़े च कि'यां पाना फिर ओह् बल्लें बल्लें बनाना में सिक्खेआ मेरे बच्चे बड़े शैल लग्गे खान मेरे जेह्ड़े दरानी जेठानी दे बच्चे न उनें ई बड़ा पसंद आया फिर ओह् आक्खन लग्गे मिगी देओ खाने गी असें उनें गी बी देना उनें बी चज्ज दस्सी दिदियै गी कि'यां बनाना कि'यां नेईं ते भिंडियां कि'यां बनानियां फिर ओह् फिर चीरियां खट्टियां बनाना सिक्खियां उनें चीरनियां फिर ओह् भरनियां ते भरियै तड़का लाना उनेंगी ते फिर पूरा मसाला पाना बिच फिर पाइयां ओह् चज्ज सिक्खियै फिर करेले इं'या बनाने करेले ते करेले दा बी मसाला बनाना मसाला बनाइयै फिर ओह् भरने फ्राई करने फिर उनेंगी बनाना सिक्खेआ गोभी गोभी बिच आक्खदे लून नेईं पाना गंडा नेईं पाना ते छड़ा जीरा पाइयै तड़का पाना में इक दो बारी कोशिश कीती बनाने दी की बनाई दिक्खने आं कियां बनेआ ते ओह् सोआद बनदा मतलब कि बगैर थूम्मां गंडा दा शैल बनदा सवेरे जेह्ड़ी न्हारी बनानी फुल्का बनाना रुट्टी बनानी किश बी बनाना ते मीं गै बनानी होंदी त्रैऽ टैम क्योंकि में न्हाइयै मेरा मरहाज ऐ जेह्ड़ा ओह् पूजा पाठ करदा देवतें दा भगत ऐ तें में उंदे लेई सवेरै सुच्ची रुट्टी बनानी पौंदी ओह् रुट्टी ओह्बी इन्नी शैल बनांदे कदें कदें अं'ऊ बमार होई जां ते ओह् उनें बी बनाना पौंदी क्युंकि ओह् उनें उनें रुट्टी सारी चज्ज ऐ बनाने गी कियां बनाना केह् बनाना होर रुट्टी बनांदे पकौड़े बनांदे राजमांह् चावल बनाई लैंदे फिर ओह् सुक्कियां सब्जियां बनांदे नान बनाई लैंदे कदें कदें मिगी थोह्ड़ी रेस्ट बी लग्गी जंदी जेल्लै ओह् बनाई लैंदे न फिर कोई बी चीज बनानी होऐ जां किश बी करना होऐ ते ओह्बी मिगी दस्सी ओड़दे फिर प्यौके जां ते उत्थें बी मिगी आक्खदे एह् कुड़ियै चाह् बनाऽ जां फुल्के बनाई दे असेंगी जां सब्जी बनाऽ जां किश बी बनाई दे असेंगी अं'ऊ बनानी जिसलै ते तूं बड़ी टेस्ट बनानी होनी ऐहें बड़े सोआद बनानी होन्नी कुदै बी चली जांऽ उत्थें जाइयै पैह्लें में गै बनाना पौंदी फिर में उनेंगी बी खलानी ते आपूं बी खन्नी ते फ्ही ओह् आक्खदे तूं बनानी गै बड़ी शैल होन्नी ऐ दिदियै दे चलिये ते ओह्बी आक्खदी कुड़िये बना तेरी सब्जियां बड़ी सोआद होंदियां कि के मेरा मरहाज इस चीजे गी जादै भूरजी बड़ी पसंद ऐ अं'ऊ भूरजी बनानी जादै ओह् खुश होइयै खंदे न बड़े खुश होइयै खंदे न जित्थें जन्नी उत्थें असें इयै आक्खना होंदा खानै गी ते जागत न ते मैगियें गी बड़े मस्त रौहंदे मैगियां बनाई देओ मैग्गियां खानियां जां असेंगी लूनके चौल खाने ओह् लूनके चौल बच्चे पैह्लै जमानै इन्ने खंदे हे ते अजकल्ल ते खंदे निं ऐ पर फिर बी मेरे बच्चे ते जेह्ड़े ओह् बड़े खुश होइयै खंदे ते असें स्कूल जाना जेल्लै कुदै ते बच्चें आक्खना मम्मी एह् सारे बच्चे कट्ठे बौह्ना ते कट्ठे बेहियै खानियां असें सारियां ते सारे आक्खदे की बच्चे आक्खदे नेईं मम्मी लुनके चौल बड़े शैल ऐ इक दिन में खीर बनाई दित्ती कुड़ी स्कूल लेइयै गेई आक्खदी मम्मी बड़ी शैल खीर बनी दी ही ते साढ़ी मैडम बी आक्खन की तेरी मम्मी नै खीर बड़ी सोआद बनाई दी ते मिगी ते चज्ज बी निं ही की कियां बनानी ते कियां नेईं बाऽ ते बल्लें बल्लें ते सिक्खी लेई आस्तै बाऽ बनाना सिक्खी ते एह् सखाये बी जेह्ड़े हैन एह् जिन्नी बी में रुट्टी बनाना सिक्खी ऐ एह् मेरी मम्मी नै मिगी सखाई ऐ क्युंकि अस निक्के निक्के होंदे हे जेल्लै मम्मी बनांदी ते अस दिक्खदे हे जेह्ड़ा कम्म उस नै करना ते असैं उस्सी दिक्खना कि भला एह् कियां करा दियां कियां नेईं करा दियां खेत्तरें कम्म करना उस नै असें नुहाड़े कन्नै खेत्तरें ई चली जाना खेत्तर भला कियां उनें ट्रैक्टरें कोला बोआनै कियां उंदियां क्यारियां बनानियां केह् केह् सब्जियां लानियां उनें कुदै आलू लाना गोभी लाना जां मटर लाने जां भिंडियां लानियां ते असें ओह् दिक्खदे रौह्ना ते फिर असें कियां गौड्डियां करनियां ओह्दियां कियां उंदी देख भाल करनी हैल पाना जां कोई बी चीजां सुट्टनियां ते उंदी गोड्डी करनी असें दिक्खना बथ्हेरी शैल सब्जी लगदी उंदे जाइयै ते फिर अस बी उनेंगी दिक्खी दिक्खियै उंदे कन्नै इ'यां करदे रौहंदे हे